मांखे हिकु कार खपंदी हुई छोकी मां पंहिंजे परिवार सां गॾु घुमणु थो वञा परींहं त मूंखे पंजनि ॼणनि जे लाइ कार खपे मांखे इअं खपे की मुंहिंजे घरु अची सभिनी खे असांखे विहारे हितां वठी वञे ऐं मां उल्हासनगर पंज में रहंदो आहियां त जीअं उल्हासनगर पंज में अची असांखे वठी वञे ऐं हिकु ॿीं बि ॻाल्ह हुई की पंद्रहां वीह मिंट थोरो जल्दी अचिजो छोकी असां सभु सामानु वामानु रखंदासीं त टाइम सां निकिरो हिकदमि ऐं बराबरि टाइम सां पहुचा